बिजली तऽ हमर सभ वास्ते बहुत जरूरी छै बिजली तऽ रहना तऽ रहै छै तबे सभ आदमी आनन्दित रहै छै मगर बिजलीमे इहो छै कि बिजलीसँ जे बिजलीके बनेलकै रऽ तऽ ओ बिजलीसँ बचिये ने सकलै हमर सब अपन भाषामे बजै छियै बिजली अपना बापोके ने छोड़ै छै तऽ इहे सभ वास्ते कि बिजली बिजलीसँ आदमीके बचाओ करना चाहीये हमर हमर सभ इहाँ हालफिलहालमे एक दूगो आदमी बिजलियेसँ खतम भए गेल रहै बिजली जितना अच्छा छै उतना खराब भी छै ओकरासँ हमरा सभके बचके रहना चाहिए बचके चलना चाहिए तार जहाँ लगाबै छियै हमरा सभके देखके रहना चाहिए तार नङ्गा तऽ नहि छै अगर हल्कासँ गलती होइ छै तऽ बस तऽ पूरा जिन्दगी लए लै छै बिजली बिजली जितना अच्छा छै ओतना खराबो छै एहि वास्ते बिजली बिजली तऽ बहुत जरूरी छै इस समयमे बिजली एक घण्टा लए कटि जाइ छै तऽ पूरा परेशान भए जाइ छै अभी गर्मीके समय जेना चलि रहल छै बिजली तऽ अऽ आओर हमर सभ इहाँ बिजली तऽ उतना नहि कटै छै मगर अभी खेतीमे भी आदमी बिजलिसे ही करि रहल छै खेतीमे जे प पानि पटबन चलै छै तऽ ओकरासँ बिजलीसँ आदमी कए रहल छै मोटर सभ लगै ललकैहँ ओकरेमे कोइ कोइ आदमी गलती करै छै तऽ ओकरासँ ओकरा दिक्कत भए जाइ छै जा जकरा सभसँ बिजली लागि जाइ छै